پہلی چیز موبائل لیا تھا موبائل بڑا اچھا تھا میرا بہت خوش ہوا میں موبائل دیکھ کر کیونکہ موبائل میں کمیرہ کوالٹی بولو اسپیکر کوالٹی بولو بہت اچھی تھی کیمرہ تو بہت زبردست نکلا اس کا ایک سو آٹھ میگا پکسلس نکلا فوٹو بہت بہت اچھا فوٹو وغیرہ آتا تھا بولنا چاہیے بیٹری بھی دو دو دن تین تین دن چل جاتی تھی نیٹ ورک بہت مطلب اچھا مجھ کو ایکسپیریئنس ملا وہ موبائل چلا کر کافی خوش ہوا میں موبائل کو دیکھ کر موبائل کو چلا کر موبائل لوگوں کو بتا کر مجھے کافی اچھا رزلٹ ملا اس موبائل سے لے کر